की भेल तऽ गैस खतम भय गेल खाना बनबैत रहि खाना चढ़ेलहुॅं आ गैसे खतम भय गेल तऽ आबऽ कि करु बारिश सेहो शुरू भय गेल आब बारिश मे जलावनके तऽ सेहो दिक्कत रहय तखन फेर खोजि कऽ सुखल जारैन सब अनलहुॅं आँगन मे पानि सेहो लागल रहै छै चूल्हा के कात मे तऽ पीढ़ी दय कऽ ओहि पर बैस के छत्ता तानि कऽ कोहुना खाना बनेलहुॅं धियापुता के तऽ खुआबऽ के लेल छल सुपौल जेकाँ धियापुता सभ तऽ जाय छथि सुपौल रोजे तऽ हुनका सबके तऽ खाना देबाक छल तऽ सबेरे फेर बारिश मे छत्ता तानि कऽ खाना बनेलहुॅं तखन धियापुता सबके खुएलहुॅं अऽ ओकर बाद गैस बला तऽ चारि दिन तक आयल नहि तऽ बड्ड कष्ट से चूल्हा पजारि के आँगन मे बारिश सेहो नहि बन्द होइत रहै चारि दिन तक तऽ बारिसो बरसैत रहै बारिश राति दिन बारिश बरसैते रहै ओहिमे कोहुना कोहुना के आँगन मे दुनू टाइम छत्ता तानि तानि के खाना बनाबैत रहि पानि पर पैर दयके पीढ़ी लऽ के ओहिपर बैस कऽ अपन खाना बनाबैत रहि कोहुना कोहुना कऽ समय बितेलहुॅं पाँच दिन आओर खाना धियापुता सबके खाना खुएलहुॅं इएह अत्तेक कष्ट सऽ सहि कऽ धियापुता के पोषै छी आ राखने छी